हम जे छै से जे साहित्यिक पात्र विद्यापति भेल जेना तुलसीदास भेल एकर सभकेँ मतलब बहुत मतलब बहुत बढ़िऑं एकर सभकेँ साहित्य रचना कयल छै कयल छै जेना विद्यापतिके ढ़ेर सारा उपन्यास नाटक विधा ढ़ेर सारा मतलब रचना कयल छै तुलसीदासके भी कयल छै तऽ विद्यापतिके जे छै विद्यापतिके जन्म जे छै ओ बिसपी गाँवमे भेलै रहै विद्यापति जे छै मतलब मैथिल कवि रहथिन ओ जे छै अपन ओतऽ साहित्यकेँ मिथिलाके बहुत ही मतलब विकास मतलब केलखिन रहय ओ सभ अपन नाटक विधा सभ किछु जे छै ओ मिथिलेमे लिखलखिन यऽ ओ जे छै मिथिलाकेँ प्रति बहुत ही जागरुक रहथिन ओ मतलब मिथिलासे बहुत ही मतलब हुनका लगाव रहै ओ मैथिल कवि रहथिन हुनका एहि दुआरे सम्मानित पुरस्कार भी मैथिल कविके रुपमे देल गेलै रहय मिथिला जे छै ओ मतलब विद्यापतिएकेँ मतलब भाषासँ जे छै एते मिथिला मैथिल भाषाकेँ जे छै विकास भेलै हँ रामचरित मानस जेना तुलसीदासके रचित कविता छी राम चरित मानस रामचरित मानसमे जे छै ओहिमे ढ़ेर सारा राम केँ वर्णन कयल छै राम सीता लक्ष्मण ई सभकेँ बारेमे बतायल छै जेना राम कोना वनवास गेलखिन रहय जे कतबा दिन मतलब वनवासमे रहलखिन तकर बादसँ फेर राम जे छै रावणकेँ कोना हत्या केलकै सीताकेँ कोना हरण भेलै रहय तुलसीदास जे छै रामचरित मानसकेँ बहुत ही मतलब रचना जे केलखिन रहय ओहि टाइममे मतलब राम पर पुरा अपन रामकेँ भक्त भी रहथिन ओ रामेकेँ बारेमे हर समय रटैत रहथिन राम राम हर समय करैत रहथिन हुनकेँ बारेमे एक दिन लिखै लागलखिन रहय तऽ चित्रकुटकेँ घाट पर बैसकऽ एक दिना पोथी लिखै लागलखिन रहय तऽ ओ कहलखिन चित्रकुटकेँ घाट पर पड़ी सन्तनकेँ भीड़ तुलसीदास चन्दन रगड़ै तिलक करै राम रघुवीर तऽ अपन मतलब कहैत रहथिन आ अपन राम भगवानकेँ बारेमे लिखैत रहथिन बहुत एहन छै धीरे धीरे लिखैत लिखैत ओ जे छै नाटक उपन्यास कथा भी लिखलखिन हंँ ओ जे छै मैथिल मिथिलाकेँ आदमी पढ़िकऽ बहुत ही मतलब मिथिलाकेँ प्रति जागरूक भेलखिन यऽ मिथिलाकेँ प्रति हुनका जे छै लगाव ज्यादा बढ़लै यऽ दोसर बात तुलसीदासजी छै तुलसीदास जेना विद्यापति ई जे छै मिथिलाकेँ कवी छथिन